हां जी भेइया तुसें उत्थै आना जित्थै होस्टल नीं ऐ परेड कालेज दा ते गेट कौल आना तुस कुत्थै पुज्जे अच्छा तुस उत्थै पुज्जे तुसें इ'यां आना कि जिवल पुज्जे जिवल दा तुसें आना शालामार होर उत्थुआं दा सिद्धा आना तुसें परेड आटो स्टैंड ऐ जेह्ड़ा परेड होर जेह्ड़ा सारे कालेज दे दो गेट न इक मेन गेट इक बैक गेट जेह्ड़ा बैक गेट ऐ तुसें उत्थै गै औंना जेह्ड़ा मेन गेट ऐ बॉम्बे स्टूडियो कोल तुसें उत्थै गै औंना होर जेह्डी लोकेशन ऐ ओह् इत्थै दी गै होर उत्थै तुसें असेंगी मेरा सैकिंड फ्लोर ऐ होर उद्धर आना